ہاں جی ہلو جی آپ پستا ہاؤس سے بول رہے ہیں جی مجھے بارہ سے پندرہ لوگوں کے لیے کھانا آڈر کرنا ہے ایک بار آپ مینو کارڈ بتا دیجیے کیا کیا ہے اسٹارٹر میں جی ٹھیک ہے فل چکن تندوری کر دیجیے دو پلیٹ لولی پاپ ہے چکن لولی پاپ جی ٹھیک ہے وہ بھی دو فل پلیٹ کر دیجیے چکن لولی پاپ چکن ٹکا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی کر دیجیے فل پلیٹ گریوی میں کیا کیا ہے بٹر چکن چکن تندوری وہ تو اسٹارٹر میں ہو گیا کڑھائی چکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ تین فل پلیٹ کڑھائی چکن کر لیجیے اور تین فل پلیٹ بٹر چکن کر لیجیے گریوی میں جی ٹھیک ہے ڈن اور بریانی میں مٹن چکن کون سی ہے دونوں ہیں تو آپ دو فل پلیٹ مٹن زعفرانی بریانی کر لیجیے اور تین چکن بریانی کر لیجیے جی ٹھیک ہے اور سویٹ ڈش میں کیا کیا ہے آپ کے پاس خوبانی ٹھیک ہے خوبانی کر لیجیے آپ پندرہ کر لیجیے آپ اور پندرہ آئس کریم ہیں آئس کریم کر لیجیے الگ الگ فلیور میں ایسا کریے آپ پانچ مینگو فلیور کا کر لیجیے اور پانچ کیسر والی کلفی کر لیجیے کیسر بادام کلفی اور پانچ اسٹرابیری والی کر لیجیے جی ٹھیک ہے اور کولڈ ڈرنکس میں اسپرائٹ ہے تھمس اپ ہے جی ٹھیک ہے تین تین آپ تھمس اپ کر لیجیے اور ایک آپ اسپرائٹ کر لیجیے جی ٹھیک تھینک یو تو کب تک آ جائے گا ڈیڑھ گھنٹے ز بھیا زیادہ ہو جائے گا تھوڑا سا آپ کوشش کر کے تھوڑا سا آدھا پون گھنٹے میں بھجوا دیتے تو اچھا ہوتا جی ٹھیک ہے جی بالکل کوشش کر کے آپ بھجوا دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت